हिकु लखु सोरहं हज़ार चारि सौ ॿटीह टे लख पंजवीह हज़ार सोरहं सौ वीह सत लख ॿ हज़ार पंद्रहं सौ तेरहं नव लख पंद्रहं हज़ार सोरहं सौ उणितालीह पंज लख पंजवीह हज़ार टे सौ पंजवीह रूपिया